हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता तो बड़ी ही अनोखी है अनूठी है हमारे यहाँ बड़े बड़े वन क्षेत्र है बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है हमारे आस पास के जो वन क्षेत्र है उनमें बड़े बड़े जो क्षेत्र है उनको घेरकर और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जैसे कुनो का वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरी बनाई है तो वहाँ पर बहुत सारे जो बाघ रहते हें और उनको जीप में बैठकर पहले वहाँ पर परमीशन लेना होती है हमको फिर वहाँ उनकी गाड़ी वो उपलब्ध करवा देते है उसमें हमको बैठकर और उसका भ्रमण करना होता है और उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे हमारे राज्य में कई प्राकृतिक सुन और सुंदर सुंदर अभ्यारण्य भी हैं तो कई लोग उसमें रुचि रखते हैं तो वे लोग देखने जाते हैं और उसमें हम इन जो इन जीवों की प्रजातियाँ हैं बाघ की चीतों की इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दूसरा व्यक्ति कोई उनका शिकार ना कर लें उनको मार ना दे तो वो इन अभयारण्यों में सुरक्षित रहते हैं वो अपना वंश भी वहीं बढ़ाते हैं और उनका वहाँ खाने पीने का रहने का सब व्यवस्था की जाती है और ये सब सरकार उनका ध्यान देती है और फिर हम लोगों को भी वहाँ घूमने में उन्हें देखने में अच्छा लगता है क्योंकि अगर उनको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो ऐसा समय आएगा कि उनकी सभी प्रजातियाँ नष्ट ही हो जाएगी और हम अपने बच्चों की अगली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे तो इसलिए इन अभ्यारण्यों को और उद्यानों को बनाया हे जो हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं और हमारे जीवों का संरक्षण भी करते हैं तो हमें इनको और बढ़ावा देना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए